थंडेच्या दिसांनी आमचो ताळो चड करून फुलता आनी उलोपाकूय त्रास जाता उलोवपाक सारकें जायना थंडे दिसांनी आसत जावं हर्शिल्ले कसले जर हवामान जरका मात्शें जरका बदल जालो जाल्यार आमच्या ताळ्या चर तेजो खूब विफेद जाता अश्या वेळार तर ताळो ताळ्या खातीर काहींच्यो गांवच्यो गांवठी जे वखद जे आसा ते वखद गांवचे लोक करतात सुरवातीक म्हणजे जे आमी सुकें जर फोव जर खायत जाल्यारूय ताळो आमचो सुकटा परतून बरो जाता नाजाल्यार रातचे दुदांत हळडीचे हळडी पावडर घालून तें जर कपीत जाल्यारूय आमचो ताळो सारको जावं येता तशेंच पयलींच्या काळार म्हणजे तुळशी उगाळून तेजें उदक पिवप आसलें ते तुळशीच्या भितूर थोडे आमी जिरें घालताले आनी थोड्यो कोथमिऱ्यो घालताले आनी तें उदक पियेताले आनी तितून आमचो तावय सारको जातालो तशेंच गंजण म्हणून एक तण आसा ते गंजणाची चाय आमी पिताले ताका आमी कसाय म्हणटाले आनी बरोय लागतालो पिवपाकूय बरो लागतालो आनी तेतून आमचे जे ताळ्याचे जे हलकेशें दुयेंत आसलें तें सुद्दां बरें जातालें आनी अशीं खूब अशीं घरगुती अशी गांवठी वखदां आमचे जे गांवान जे काही ज वैद वैद जे आशिल्ले ते आमकां दिताले आनी तेतून आतांच्यो ज्यो फार्मासी आसा त्या फार्मासीनी वचपाचें जावं तेन्ना म्हूण फार्मासी नासताल्योच पुणून फर्माशिनी वचपाची चड अशी पाळी त्या टायमाचेर आमकां केन्नाच येवंक ना